पंज डिस्ट्रिकें दे नेम जेह्ड़ियां पौंदियां जम्मू कश्मीर च ओह् ऐ इक डोडा कठुआ रामबन रियासी ते किश्तवाड़ होर बी हैन फिलहाल इ'यै